डांस माण्हुनि जे स्वस्थ रखण में घणेई तरीक़नि सां मदद कंदो आहे जीअं की डांस पहिरियों हिकु सुठो कार्डिवैज़लर एक्सरसाइज़ आहे जो पंहिंजे दिलि ऐं फेफड़नि जी सिहत लाइ उन्हनि खे सुधारण में मदद कंदो आहे ऐं हिन जे बजाए डांस पंहिंजे शरीर जी फ्लैक्सीबिलिटी ऐं कोऑर्डिनेशन सुधारण में बि मदद कंदो आहे डांस कंदे वक़्त जे हुन जी बॉडी में कई तरह जा बायोलॉजिक अऊं केमिकल प्रोसेस एक्टिवेट थींदा आहिनि जंहिंसां डांस कंदे वक़्त एंडरो थेरेपीज़ जैसे जीअं पाण ॾाढो सुठो महसूस कंदा आहियूं पंहिंजे बॉडी खे ॾाढो रिलेक्स महसूस थींदो आहे मन खे शांती मिलंदी आहे जो पंहिंजे दिमाग़ खे बिल्कुलु शांति करे छॾींदो आहे ऐं उन जी जॾहिं बॉडी जा सेल्स कमु करणु लॻंदा आहिनि डांस कंदे वक़्त त पैंजे पाण खे ई अंदरु ही अंदरु शांती मिलंदी आहे ऐं फिज़िकल एक्टीविटीज़ जे सेल्स जे करे मेटाबॉलिज़म बि तेज़ी सां वधंदो आहे पंहिंजो त ओवरऑल हीउ पंहिंजे सिहत लाइ पंहिंजे शरीर लाइ डांस ॾाढो मदद कंदो आहे पाण खे पाण खे रिलैक्स रखण लाइ इन सां गॾु ऐं हिन सभिनीनि शयुनि खां बजाए डांस हिकु मेंटल ऐं इमोशनल शांती बि प्रोवाइड कंदो आहे पंहिंजे शरीर खे जंहिंसां पंहिंजी श शारीरिक ऐं मानसिक स्वास्थ्य में ॾाढी मदद मिलंदी आहे डांस करण सां ऐं डांस पंहिंजे शरीर खे ॾाढी स्वास्थ्य खे बहितरु ठाहींदो आहे